हाँ जी नमस्ते जी हाँ जी चावला डीलर ही बात कर रहा हूँ दीपक बोलिए जी जी मिल जाएंगे ये तो आपको को बासमती चावल में कहाँ का चाहिए बंगाली बासमती चावल है और एक बिहार से आता है एक दो जगह से आता है बासमती चावल हमारे यहाँ पे जी बंगाल वाला मिल जाएगा आपको बंगाल वाला सत्तर रुपए पर के जी के हिसाब से और वो दूसरा वाला है वो पैंसठ रुपए पर के जी के हिसाब से अरे पैंसठ पैसठ तो नहीं लग पाएगा ये क्योंकि यह एक ओरिजिनल किस्म का चावल है और बिल्कुल चावल में आपको शिकायत नहीं आएगी बहुत अच्छा पकवान बनेगा आपका जो भी कुछ बनाओगे खीर या फिर और कुछ वो बहुत अच्छी तरीके से बनेगी चावल में इसमें शिकायत नहीं आएगी और ये कम भी नहीं होगा उसमें मैं थोड़ा और कर सकता हूँ चाहे हाँ जी ये तो सत्तर ही लगेगा हाँ आदि उपलब्ध हो जाएगा है मेरे पास ये तो रखा हुआ है स्टॉक मैं दुकान पे पाँच बजे तक रहूँगा दो तीन घंटे में आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है और दो दिन पहले ही हमारे यहाँ पे माल आया है बिल्कुल नया माल मिलेगा आपके लिए अरे अब होम डिलीवरी का एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा होम डिलीवरी भी हो जाएगा आप अपना परमानेंट एड्रेस दे दीजिए दस के जी का सौ रुपए डेलीवरी चार्ज लग जाएगा हाँ जी ठीक हैं आप आ जाइए और यहीं से कलेक्ट कर लीजिए आपका सामान आ जाइए आप दो तीन घंटे में ठीक है ठीक है पाँच बजे से पाँच बजे से पहले आ जाओ ठीक है ओके